जेटर पेन लेलहुँ आ बहुत खराब पन्द्रह टाका आब हम कान पकड़ि लेलहुँ आब हम जेटर पेन नहि खरिदब किया नहि खरीदब लिखैत लिखैत खराब भऽ जाइए रुकि जाइए बन्द भऽ जाइए